हेलो हँ कहु हँ

सुखाए जेतै बारिश भेल रहै तऽ पुरा जमा भऽ गेल छलै पानि सभ आ फेर अहिना धुप होइत रहतै तऽ सुखायै जेतै हँ

हँ एखुनका टाइम मे तऽ हवा बहबे करै छै

हँ

हँ पुरा पतझड़ जकाँ पुरा पत्ता सभ झड़ि रहल छै हँ किछ ठीके नहि रहलय की पूरा एखन जेना हँ लेकिन

हँ ई तऽ फसलकेँ बेकार हँ पानि नहि छै एखन धुपे हेतै तऽ ठीके रहतै हँ हँ पानि जमा

ठीक छै राखय छी तहन ठीक छै ठीक छै ठीक राखु